साढ़ा न इत्थे घूमने ते बड़ियां जगह् न पर एह् ऐ कि रोड गै नि ऐ ठीक रोड ठीक होऐ ते बत्थेरियां जगह न घूमने ई सगुआं लोकें बी फायदा होंदा ते हर इक इत्थे इक इ'यै पत्नीटॉप ते इत्थै गै जन्दे न लोग घूमने गी ते उत्थै दी रोड ठीक ते बाकी होर कुदै रोड शैल नेईं ऐ अगर रोड शैल होऐ ते लोक शैल घूमने गी आंदे ते छड़े खड्डे रोड च नेईं कोई बाथरूम दी सुविधा ऐ ते नेईं कोई मेडिकल दी सुविधा ऐ कोई कुसै गी कोई परेशानी बनी जा ते बड़ा मुश्कल ऐ इन्नियां सोह्निया सोह्निया जगह् न साढ़े जम्मू कश्मीर च दिक्खने आह्लियां पर रोड़ां नेईं पुज्जी दियां उत्थें पैदल कौन जा ते कौन नेईं ते होर सुविधा किश बी नेईं ऐ सगुआं एह् जेही अच्छी जगह् दी डेवलपमेंट होऐ ते लोकें गी रोजगार बी थ्होई जंदा बच्चे बेरोज़गार न जेह्के ओह् अपना किश साधन बनाई लैंदे किश न किश उत्थै खोलियै ते मेडिकल दी बी होऐ ते कोई रस्ते च आंदे जन्दे बमार होआ दा कुसै गी किश होआ दा किश होआ दा ते केह् केइयें गी जल्दी जाना होंदा रोड इन्नी खराब होंदी के उत्थै इन्ना टाइम लगदा जित्थै कोई इक घैंटे दा रस्ता होऐ ते उत्थें बी दो घैंटे ढाई घैंटे लगदे ते अगर रोड साफ़ होऐ ते जल्दी पुज्जी जंदा इक घैंटे च चली जंदा कोई बमार होऐ जियां कुसै गी डिलीवरी बगैरा होऐ ते ओह् बी लेट होई जंदा ऐ इनें खड्डें च साढ़े कश इत्थें डुडु बसंतगढ़ आह्ली रोड ऐ ते इद्धर इत्थें इन्नी सोह्नी सोह्नी जगह न दिक्खने आह्लियां चाहे तुस बर्फ आह्ले टाइम जाओ ते भामें इ'यां गर्मी च जाओ पर रस्ता नेईंं ऐ ठीक ऐडे ऐडे खड्डे न पस्सियां आई दियां रस्ते च उनेंगी कोई दिखदा गै नेईं ऐ कोई डिपार्टमेंट नेईं दिक्खा दा उनें रोडें गी नेईं किश ते ऐ सब किश ऐ उद्धर हॉस्पिटल रास्ते रस्ते च न स्कूल न पर सुविधा नेईं ऐं जाने आने दी गड्डियां बी टाइम टाइम सेर जन्दियां बच्चें गी परेशानी होंदी स्कूल जाने किन्ने किन्ने किलो मीटर बच्चे पैदल जन्दे अगर रोड ठीक होऐ ते बच्चे पैदल की जाना शैल गड्डियां लगदियां उत्थें पूरे दिन दियां कुदै तिन गड्डियां कुदै दो गड्डियां लग्गी दियां ते बच्चे बेचारे इन्ने खज्जल होंदे लोग इन्ने खज्जल होंदे पैदल जन्दे इन्नी दूर दूर पैदर जन्दे अच्छा साढ़े इत्थे इक सामने सामने बंझ ऐ जगह् ओह् बी इन्नी सोह्नी जगह् ऐ गर्मी आस्तै घूमने फिरने आस्तै अगर उत्थें कोई एह् नेहा कोई सिस्टम बनी जा कोई बनाई ओड़न उत्थै कोई हट शट बगैरा ते टूरिस्ट ऐ जेह्का ते ओह् घूमने गी जाई सकदा उत्थे ते होर न कोई मंदिर न साढ़े कोई साढ़े कोल इक इत्थै सिरसी सिरसी जगह् ऐ उत्थै उसी रोड गै नेईं ऐ कोई लोग जन्दे ऐ न ऐ बड़ी मुश्कलें तुप्पी तुप्पियै ते टेडे मेढे रस्ते ते ढक्कियां ढक्कियां न अगर उसी कोई बनाई उड़े ते उत्थे ओह् बी इन्ना शैल ऐ घूमने आस्तै शिवजी दा मंदर ऐ उत्थें इन्ना शैल ते पर रोड गै नि ऐ ते अगर अच्छा रोड बनी जा ते उत्थे बी रोज़गार बच्चें गी थ्होई सकदा उत्थे अपनी कोई दुकानां शुकानां बनाई सकदे ओह् ते इन्नी हारी सुविधा गौरमेंट ने देनी चाहिदी हस्पिटल दी देनी चाहिदी ते बाकी होर हट शट बगैरा बी बनाने चाहिदे गौरमेंट गी बी फायदा होना ऐ एह्दा अगर बनागे कोई अच्छी जगह बनोग ते ओह्दी तरक़्क़ी गै होग जगह् दी ते उसी गै फायदा होना गौरमेंट गी गै पैसा जाना ओह् पर इन्ना कोई दिखदा नेईं ऐ डिपार्टमेंट दिखदा गै नि ऐ एह नेही जगह् गी ते होर बत्थेरियां न ऐसियां जगह् न जित्थै रोड पुज्जे दे गै नेईं हैन ते एह् नेही जगह् आह्ली साइड ज्यादा ध्यान देना चाहिदा